अ माबा मा होनो जोंहा न' लुनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जिनिसफोर अन्थाइफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोनाया मोजां जागोनबा ए

मोजां ना

अ बेसेसो ओं लुनो नागिरदोंमोन दामफोरासो बेसेसो जागोन बा

आं नै दावधरा गामिनिनो मिथियो मिथिनाया ओमफ्राय बायफेराखै ना बेनिखायनो मिथिया अ मोन्दोंमोन माबायदिखौ लांनांगौ बबेनिफ्राय लांनाया मोजां जागोन होननानै अ ओरैनो रुम मोननैल' लुग्रोनो नागिरदों र' फैसाफोरासो मिलायगोन ना मिलाया दामफोरासो बेसे बेसे लागोन सिमेन्टफोराव

मा होनदों अ सोंनो थांनांगोन र' नोंसोरनि खाथि जायोना दावधरायाबो

ए अ दा दा बेलासिफोराव सोंहैनांगोन र' ओरैनो बेसेसो लायो सिमेन्ट अन्थाइफोरा अ दे होनबा